जिन्हें आप कपड़ों की शैली के लिए पसंद करते हैं जो कि हमारे देश में कई कपड़े ऐसे भी हैं जो कि फिल्मों को देखकर ही बनाए जाते हैं और हमारे यहाँ पोशाक कई तरह की पोशाक है वेशभूषा है को ध्यान में रखते हुए चाहे मराठी हो चाहे हिंदी हो चाहे पंजाबी हो चाहे पाकिस्तानी को का ध्यान रखते हुए वे कपड़े की शैली को पहनना पसंद करते हैं और भारत के कल्चर को ध्यान में रखते हुए हर पोशाक को पहनने की कोशिश करते हैं और जो कि हमारे यहाँ फिल्मों चलचित्र को देखकर के ही पोशाक बनाई जाती है कलाकारों को देखकर के उनके हाइट के हिसाब से उनकी पोशाक को तैयार किया जाता है और वो भी रंग बिरंगी पोशाकें होती हैं जो कि हमारे यहाँ देश में वेशभूषा के अनुसार वह पोशाक पहनी जाती है और भारत सरकार भी इसमें सहयोग करती है और हमारे शासन के द्वारा ही फिल्मों में कई कलाकारों को देखकर के ही उनकी पोशाक तैयार की जाती है